हेलो क्या आप रसोई रेस्टोरेंट से बोल रहे हो हमें पाँच लोगों के लिए खाना आर्डर करना था पालक पनीर दाल फ्राई रोटी पराठे अंडा करी सलाद पापड़ रायता आदि आदि आप हमारे घर पे भिजवा दीजिएगा हनुमान मंदिर के पास में चंद्रशेखर वार्ड में